हेलो जी सर मैं सर दुकान जी सर जी तो सर जूता लेना है तो जूता के लिए सर साइ साइज़ क्या है सर सर बच्चे से लेकर के और जितना भी साठ वर्ष तक की उम्र का यहाँ पर मिलता है जैसे ज़ीरो साइज हो गया वन साइज हो गया तो सर ज़ीरो साइज हो गया वन साइज आता है टू साइज आता है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन इसके बाद एट नाइन टेन इस साइज तक का सर जूता आता है सात साल का सर बच्चे का लेना है तो उसको जो है पाँच नंबर का कपड़ा वाला शूज जी ज़रूर सर कम्पनी में जैसे आप स्पोर्ट्स का ले सकते हैं उसके बाद और भी ढेर सारा कम्पनियाँ हैं आप जिस कम्पनी का चाहियेगा उस कम्पनी का लेकिन सबसे ज़्यादा सर बिकता है सर जैसे स्पोर्ट्स कम्पनी का आप जूता लेना चाहते हैं तो सर इसका नॉर्मल रेंज जो है सर वो आपको चार सौ से शुरू हो जाता है आ स्पार्क का जैसे लीजियेगा तो उसका जैसे जो है ढाई सौ तीन सौ से शुरू हो जाता है सर तो इस टाइप का यहाँ से क्या सर जी सर नहीं सर बच्चा का इतना महंगा नहीं पड़ेगा नॉर्मल रेंज में हो जाएगा सर दो ढाई सौ दो सौ रुपैया बहुत ज़्यादा हो गया डेढ़ सौ से दो सौ के बीच में सर बच्चे का जूता हो जाएगा सर कितना साइज सर साइज हाँ नौ नंबर लेना है तो लगभग दो हज़ार से पच्चीस सौ के बीच में सर सर इसमें तो वारंटी नहीं होता है बट वारंटी ज़रूर होता है कि वन इयर का सर कम से कम तो खराब हो गया तो सर उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हमारे यहाँ से रिप्लेसमेंट हो सकता है सर जी ज़रूर कम से कम सर आपको अच्छा कम्पनी का लीजिएगा तो वही है सर तीन हज़ार और के आस पास श्री लेदर का लीजिएगा सर तो उसका चार हज़ार साढ़े चार हज़ार तक का आता है दुकान पर सर आइए आप